मैथिली भाषा कऽ संबंध क्षेत्र कऽ अन्य भाषा जेना बोडो बंग्लासँ एना मिलैया जेनाकि एकरा पीछाँ एकटा चीज हमरा समझऽ पड़तै कि मैथिली बंगाली आओर बोडो कऽ लिपी पहिने एक छलै जेकि अखन बदलि चुकल छै मैथिली अपन लिपि बदलिके देवनागरीसँ खुदके संबंध मानि रहल छै किआकि देवनागरी भाषा जेकि संस्कृत आओर हिंदी कऽ लिपि छै एहि लिपि कऽ समझनाइ लिखनाइ बाजनाइ बहुत सहज छै ओहि लिपिकसँ अगर हम तुलना करू तऽ तऽ मैथिली भाषा तऽ जतेक शुद्ध बाजल जाइत छै से हमरा सबके पता अइ मैथिली भाषामे बहुत जादा सम्मान स्नेह इज्जत दर्शायेल छै आओर एक मिठास छै मैथिलीमे जेकि छोट हुए चाहे पैघ हुए ओकरासँ एक मिठासके भाषा छै मैथिली मैथिली बिहारक बहुत एहन जिलामे बाजल जाइत छै जेना मधुबनी दरभङ्गा समस्तीपुर बेगूसराय सहरसा सुपौल पूर्णिया एना बहुत आओरो किछु जिला छै जाहिमे मैथिली बाजल जाइत छै लेकिन सब जिलाके मैथिलीमे बहुत अंतर देखै लऽ मिलैत छै हमरा सबके बहुत एहन अंतर छै एना आधा आधासँ कनिए कम नेपालोमे मैथिली बाजल जाइत छै सीतामढ़िओमे मैथिली बाजल जाइत छै तहन अगर जेना देखल जाय अगर सबसे जादा मिठास बला मैथिली तऽ सबसे जादा मिठास बला मैथिलीमे मधुबनी बाजल जाइत छै ओहिसँ कनि कम मिठास ओहिसँ कनि कम मिठास छै अपन दरभङ्गा कऽ मैथिलीमे ओकरा बाद अगर हम समस्तीपुर मुजफ्फरपुर आओर बेगूसराय भऽ गेल एहि सब कऽ कनी खड़ी कनी ठेठ मैथिली छै आओर अगर हमसब सहरसा सुपौल पूर्णिया एहि सबके देखियै अगर पूरब क्षेत्र दरभङ्गा आओर मधुबनीसँ पूरब क्षेत्र भेलै सहरसा सुपौल पूर्णिया एहि सब जगह कऽ अररिया भऽ गेल तऽ एहि सब जगह पर कनि कनि खड़ा कनि ठेठ मैथिली बाजल जाइत छै किआकि ई हरेक जगह पर किछु दूरी पर भाषा बदलि जाइत छै तऽ भाषा कऽ तऽ महत्व बहुत जादा छै अपना समाजमे आओर हमरा हिसाबसँ मैथिली एहि दुनिआँ कऽ सबसँ मिठास सबसे जादा इज्जत सबसे जादा सम्मान दै बला भाषा छै ताहि दुआरे मैथिली कनि कनि दूर पर बदलि जाइत छै आओर बांग्ला कऽ बहुत एहन शब्द छै जेकी मैथिलीसँ मिलैत छै बोडो कऽ बहुत एहन शब्द छै जेकी मैथिलीसँ मिलैत छै ओकर कारण इएह छै कि पहिले एहि सबकऽ लिपि एके छलै हँ लेकिन ओहि लिपिक पढ़नाइ बहुत कठिन छै बहुत कठिन किआकि बहुत एहन लोक नहि पढ़ि पाबैत छथिन लेकिन देवनागरी लिपिमे लिखल गेल मैथिली कऽ हम आसानीसँ पढ़ि सकैत छियै आसानीसँ ओकरा लिख सकैत छियै एहि कारणसँ अपन शिक्षा विभाग देवनागरी देवनागरीके लिपिमे मैथिली कऽ बनाय देलखिन ओएह देवनागरीके लिपिमे अपन सबके परीक्षो होइत छै मैथिली विषय कऽ